हेल्लो अहाँ ओला एजेंसी सॅं बाजै छियै हम एकटा केब बुक करने छेलियै ह जेकि चारि बजे के समय रहै ओकर हमरा घरऽ पर आबय के लेल किन्तु अखन तक नहि पहुँचलै आओर हमर ट्रेन पकड़बा के लेल हमरा जायके छै जे ट्रेन कि पाँच बजे सहरसा से छै तैं हमरा निकलै पड़ि रहल छै अहाँ कृपा करिके ओऽ केब के हमर जे बुकिंग छल ओकरा रद्द कए दियौ एहिद्वारे किया लऽ कऽ हम निकैल रहल छी घर सऽ आओर एखन तक केब लऽ के अहाँके ड्राइवर हमरा लग नहि पहुँचले है आ हम जखन निकैल जेबै तखन ओ एतय तऽ हम ओकर भुगतान अपने के नहि करबै एहि दुआरे ओहि कैब के अहाँ रद्द कए दियौ हम घर से निकलि गेलियै है आर हमर पाँच बजे ट्रेन छेलै हैं तैं हम कहेलियै ह चारि बजे तक ड्राइवर के आबि जायले लेकिन ओ अखन तक नहि आबि गेले नहि आयले है जेहि वजह सऽ हम निकलि रहल छियै कैब बला के अहाँ फोन सॅं सम्पर्क कय लियौ